भोजन बनेलाके बाद आ साथहि भोजन करैसे पहिने जखन लोक परशन लगाकऽ बैठैया तऽ माई अन्नपुर्णाकेँ धन्यवाद देबाक चाही जे हुन्कर कृपासँ हमरा खाय लेल भेटल दुनियाँमे बहुत सन लोक एहनो छै जेकरा खाय लेल नहि भेट पबै छै हम किछु सौभाग्यशाली लोकमे छी जे हमरा भोजन भेटैया आओर गाम घरमे एगो सेहो अन्धविश्वाश छै जे कोई पितर छथिन हुनका सभकेँ खायसँ पहिने हुनका भोग लगायल जाइत छनि तऽ ई सभ गामके एगो परम्परा छै एकरा अन्धविश्वाश नहि कहि सकै छियै सभके अपन अपन मान्यता होइ छै ओहि केँ अनुरुप भोजन करैत छथि आओर साथहि जे घर परिवारमे जे कोई अबै छथिन कोनो मेहमान सभ आबि जाइ छथिन कोनो कुटुम्ब सभ आबि जाइ छथिन तऽ कोशिश रहै छै जे घरमे जे किछु भी नीक नुकुत होइत छै हुनका खियेबाक चाही कियाक तऽ भगवानके हुनका तमगा देल जाइत छनि